मेरे द्वारा बनाया गया सबसे मुश्किल खाना है किसी भी प्रकार की सब्ज़ी बनाना क्योंकि मुझे सब्ज़ी बनानी नहीं आती है और जब मैं सब्ज़ी बनाता हूँ तो कभी हल्दी तेज़ कर देता हूँ तो कभी मिर्ची तेज़ कर देता हूँ और कभी जब मसाले सही होते हैं तो मैं तेल ज़्यादा कर देता हूँ और जब तेल ज़्यादा नहीं करता और मसाला भी ठीक होता है तो मैं उसकी जो तरी यानि उसमे पानी की जो मात्रा होती है वह ज़्यादा कर देता हूँ तो इस तरीके से कहीं न कहीं मेरे लिए सब्ज़ी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है लेकिन इससे मैंने एक अनुभव यह भी सीखा यानि बनाने से एक अनुभव यह मेरे लिए बहुत अच्छा रहा कि जब मैं सब्ज़ी बनाता हूँ तो वह प्रोसेस मेरे को याद तो है लेकिन कम ज़्यादा का अंदाजा नहीं है लेकिन मैं अगली बार जब मैं बनाऊंगा तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखूंगा की कितनी देर तक उसको पकाना है कितना पानी उसमें रखना है कितना मसाला उसमें डालना है तो यह मेरे लिए अच्छा है और इससे एक बात मुझे यह सीखने को मिलती है कि बाहर यदि मैं अकेला रहता हूँ तो खाना तो मुझे ख़ुद ही बनाना होगा अगर मैं नहीं बनाया तो मैं मेरे लिए ही बुरा है क्योंकि बाहर रह रहा हूँ तो मुझे कम से कम बनाना तो आना ही चाहिए